बहुत एहन तरह जगह छै जे ओतऽ बाइकसँ नहि पहुँच सकलियै रङ्ग बिरङ्गके गाड़ीके व्यवस्था कयल जाइ छै बाइक एहन छै जे छोट छिन जगहपर पहुँच सकय छै अपना एरियामे मधुबनी जिलाके या बिहार बहुत तरह एहन जगह छै जे ओतऽ नहि पहुँचल अइ बाइक तऽ ओतय तऽ अनेक तरहके गाड़ी जे छै से व्यवस्था कयल छै बहुत रङ्गके गाड़ी सब जा रहलइ अइ ओहि जगहपर छै जे बाइक नहि जा रहलइ अइ लग पासके लिये बाइक छै या आओर किछु छै अदर बहुत गाड़ी रङ्ग बिरङ्गके छै जे ओइसँ आदमी जा सकय छै ओइ जगहपर पहुँच सकय छै देख सकय छै या जा सकय छै तऽ ओइ तरहके लिये बाइक तऽ नॉर्मल छै चीज छै जे बाइक लग पासके लिये छै दूरके लिये नहि छै दूर दूरके लिये व्यवस्था कयल छै तऽ रङ्ग बिरङ्गके बहुत गाड़ी छै यहाँ जे ओइसँ जा सकय छी ओतऽ देहात एरिआमे जा सकय छी देख सकय छी बम्बइ दिल्ली बम्बइ पटना बहुत तरहके छै जे गाड़ीसँ जा सकय छी या बाइकसँ नहि जा सकय बाइक ई छी जे नॉर्मलसँ बजार या शहर क्षेत्रके लिये टाउन सिटीमे बजार मार्केटिंग करयके लिये बाइक छै बाइक ई नहि छै जे बाइकसँ हम अहाँ दिल्ली जेबय या बम्बइ जेबय या पटना बहुत तरहके शहर छै ओइमे अहाँ बाइकसँ नहि जा सकय छी हँ ई छै जे ओइ बाइकसँ अहाँ अपन कॉलेज क्लास मेडिसिन या मेडिकलमे जुड़ि सकय छी या काज कऽ सकय छी ओ से ओ तक जे छै से शहर एहन छै जे बाइक बहुत रङ्गके गाड़ी व्यवस्था छै ट्रू रेलवे या बस या आओर किछु छै ओ शहरके लिये सुविधा छै तैं जे ई कहबइ जे हम मोटर साइकिलसँ हम पहुँच सकय छियै दिल्ली या बम्बइ या आओर जगह बहुत क्षेत्र छै तऽ ओइसँ नीक जे छै से बस छै या ट्रेन छै या आओर किछु मैट्रोके सुविधा बहुत भेलइए तऽ ओ व्यवस्था कयल गेल छै तऽ ओइसँ हम जा सकय छी या कऽ सकय छी बहुत तरहके शहर छै जे घुरि सकय छी तऽ मोटर साइकिल ई नहि छै जे बम्बइ दिल्ली पटनाके लिये छै जे हम ओइसँ जा सकय छी मोटर साइकिल ई चीज छियै जे गाम घरके लिये टन मार्केटिंग मेडिसिन या हॉस्पिटलमे अहाँ यूज कऽ सकय छी ओतबा रोडके लिये या गाम घरके लिये छै बाइक जो काज कऽ सकय छी अपन यु उपयोग कऽ सकय छी यूज कऽ सकय छी ओइसँ की होइ छै तऽ नोकसानी नहि होइ छै अपन सुविधा रहय छै कखनो जा सकय छी कखनो किछु कऽ सकय छी ओ व्यवस्था छै अपन बाइकके ई जे कहबइ जे हम शहर जायब या बम्बइ दूरी सफरके लिये ओ चीज नहि छै धन्यवाद